हमर गाममे तऽ सिंचाईके साधन नहि छै जेनाकि नहर होइ छै स्टेट बोरिङ्ग होइ छै पानि निकलैवला नहर छहरसँ जेना सेक्शन पाइप दै छै पानि निकलै छै साधन तऽ छै नहि हमरा आरी बहुत कठिनाइके साथ पैसा लगाकऽ बोरिङ्ग गड़ाबै लऽ पड़ै छै अन्दर तब ओकरासँ पानि निकालै लऽ पड़े छै तब खेतमे सिंचाई करै लए पड़ै छै ओहोमे कोनो कोनो बोरिङ्ग फेल मारि जाइ छै तऽ ओकरबाद फेरसँ बोरिङ्ग गड़ाबै तऽ फेरसँ पानि पटाबै लए पड़ै छै हमरा आरीके स्थिति बहुत खराब छै ने नहर छै बगलमे ने सरकारके तरफसँ लाइनके सुविधा खेतमे छै लाइनो नहि छै मशीने सँ पानि पटबै पड़ै छै खेतमे लाइने नहि छै खालि घरमे लाइन छै आउर लाइन देबै के चाही सरकारके हमरा तरफ लाइन नहि देने छै खेतमे मशीने लगाकऽ पटबै पड़ै छै खेतमे पानि यऽ तऽ कोइ कोइ मोटरसँ पटबै छै तऽ ओकरा जितना दाममे मोटर होइ छै ओकरासँ आधा दाममे तारे खरीदै पड़ै छै अऽ बिजली अऽ कन्ज्युमर बनैमे तऽ भेँट भऽ जाइ छै नानासँ खूब दौड़ै लऽ पड़ै छै बाबू भैया करै लऽ पड़ै छै बिजली बिलवला एनबीटीसीएलवला बिजलीवला बिजलीवला सँ ओकरबाद हमरा एनि तऽ सिंचित जमीनमे फसल लगै छै तीन गो एकगो लगै छै धान लगै छै ओ तऽ कादो करै छह ट्रैक्टरसँ आओर रोपै छह आओर फेर एकगो मखाना लगै छह ओकरा कादो करै छै आओर चारि दिन दस दिन कादो करिके मखाना दै छै छोड़ि कादो जे बैठ जाइ छै पानि ऊपर रहै छै तऽ मखाना रोपै छै इएह दू गो चीज पानि पटाकऽ हमरा एने तऽ रोपै छै अभी तकमे आओर आउर मिर्चाइ सब जे रोपै छै भेर उठाकऽ ओकरा पहिने पानि दै दे छै भेर मे ओकरबाद ओ पानि नमी लै छै तऽ मिर्चाइ गाछ जे उखारै छै बीआ ओकरा गाँथ दै छै पानिके नमीके कारण ओ मिर्चाइके गाछ लागि जाइछे मिर्चाइयो आओर बन्धोके ओहिना रोपै छै पानि केनाल बना दै छै ओकरबाद पानि पटाबै छै आओर नमी लऽ रहै छै क्यारीमे फेर गाँथ दै छै बन्धाके गाछ फेर कोबियोके गाछ ओहिनाकऽ गान्थे छै तऽ गाछ पकड़ै छै फेर चािर पाँच दिनके बाद पानि पटाबै छै तऽ गाछ फूलै फलै छै आओर धानमे तऽ पानि हरदम देते रहै छै धान मखानामे ई सब पानि जबतक पकै नहि छै तबतक पानि सुखबै नहि छै मतलब जबतक तैयार नहि होइ छै तबतक छोड़े नहि छै एकरा पानि देले रहऽ आओर धानसँ बेसी फायदा छै मखानामे मखाना तइयौ अगिला बेर रोपने रहै ने किसान सब सबकेँ बापसँ भेँट भए गेलै सबके पूँजिये डूबि गेलै आओर जे छै उर्दी दालि रोपने छै तऽ मालामाल पैसा कमा रहल छै